हांव सकाळची च्या घेतना तरातराचें आयज एक फाल्यां एक निरनिराळे खावपाक म्हणजे एक दीस सांजो एक दीस शिरो एक दीस उसळी फोव पोळे अशें खूब तरेचें दुसरें दुसरें करता म्हणजे आयज चपाती जाल्या फाल्यांय चपाती अशें बी नासता म्हजें म्हाका वाज येता म्हाका तेंत तेंत खावंक आवडना म्हणटकीर आमी सांजो कसो करता उकडे तांदूळ बरें भाजता म्हणजे फुलयता आनी भाजता तें जात्यार भड्डिता म्हणजे रवो कसो आसता शिऱ्याचो तितले बारीक करता आनी मागीर उदीक तापयता भितर घालता कायलींतल्यान तें शिजलें म्हणटगू सोय मिरची सगलें घालून आमी बरें सारकें वेवस्थीत शिऱ्या बशेन तें करप शिरोत कसो म्हळ्यार तें उकडे तांदूळ आनी च्या वांगडा खावप एक दीस उसळी करप उसळी मूग बी शिजत घालप भितर सय घालप ती मातशी सादें चड कांय लागना सय घालून तें आनीक पोळे हेजे हुडद उडीद बीन घालून उकडे सुरय तांदूळ घालून मिक्स करता आदल्या दीस घालता आनी ते रातचे वांटून थेयता आमी आनी सकाळी उठून ते तवो दवरून पोळे अशे म्हणोन काडटा आनी ते बरे दाळ उड्डाची बरी जिस्त पडली म्हणटगू बरे गुबगुबीत लागता आनी खायन खायन दिसता आनी ते दुसरे दीस सुद्दां आमी थेयलें आनी परत हून करून खाल्ले ताज्जे कशे लागता एक दीस चपात्यो खाता एक दीस फोव खाता अशे निरनिराळे आमी करून खाता आनी श्रावण म्हयन्यान पातोळ्यो आमी करतात म्हणजे त्यो हेज्यो हळदीचे खोले हाडप श्रावण म्हयन्यानूच करता कित्याक कांय म्हटल्यार तेन्ना खोले आसता ते हळदीचे ते पावसान जाता ते खोले हाडटा बरे धुले ते तेंकां पीठ सुरय तांदळाचें तें बरें तें कालयता सगलें अशें पात्तळ लायता सय घालून पंचखाद्य करता तेका ती सारकी घालता आनी अशें दोडटा आनी तें मागीर कुकरान बी नाल्यार तोंपान अशें सोण्णां बिण्णां घालून वयल्यान अशें उदक घालून शिजत थेयता मागीर आमी थोड्या वेळान उकडले कांय म्हणोन पयता उकडले तशे काडून मागीर खावप आ आनी लाडू लाडू मुगांचें मिक्स सगळे घालून उकडे तांदूळ कुळीद सगळे तरांचें धान्य घालून फुलोन बिलोन आमी तें लाडू आनी ते पौश्टीकूय बी सगळे घालून घातल्या नंतर आनी खाल्ल्या नंतर अशे लाडू करप तशें मोदक करप सगळे तरेचें करून करून खावप आपल्याक कळना जाल्यार दुसऱ्याक विचरप कशें कितें म्हणजे हें मेन हांव आतां कितें कितें खाता म्हणोन म्हाका जिबेक चटक लागल्या खावपाची हांव मागीर आनीक कोणाकूय विचारता कशें करपाचें विचरून घेता आनी कितें कितें तरी करीत रावता चक्रो पानकें आनीक कितें केक कोण कोण करता तें विचरून घेवप करप लोकांकूय दिवप हांवेंनूय खावप अशें म्हाजें चललां